हेलो औ मा ओह उम दं माला थांगोन

ओइ जाबाय ओइ फैसा एसे बारा लाहाय खम आंहा फैसाया ला जायखिजाया एसे नांदेरगोन ना मा मा लाखो ओमफ्राय अह अह दे अह अह ओमफ्राय दे आंबो रुटि लाबाय एसे उम उम उम उम औ रुटि लाबाय आङो सबजिफोरखौ ह'टेलआव लाहैनोसै उम आंथ' जौ बायाहाय नट बासायाव एह दे जायो उम उम औ उम गारबोआ थांनायनि थांनाय अह थांनोबो अह दा गोजांनाय दिन ना खुवा अभार उम उम उम जायोहाय बारा नाङा ओं ओं उम उम जागोन दे ओह अह दे उम उम दे औ जागोन दे